आमच्या बारदेज तालुक्यांत जे आमचे राष्ट्रीय सण आसा म्हणजे दिवाळी होळी मागीर संक्रान्ती हे सण सगळे बऱ्या रितीन साजरें केले जता पण जो म्हाराष्ट्रांत किंवा मुंबय बी जो दिवाळीचो वगेरे जो हें आसा तो त्या प्रमाणान गोंव्यांत तसो आसना पण दिवाळीचे सणांक हांगा गोंव्यांतन मुख्य एट्रेक्शन आनी मुख्य हें आसता तें म्हणजे नर्कासूर दहन नर्कासुराच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो प्रतिमा करून नर्कासूर चे ते मिर्वणुकी कडून ते वेगवेगळीं मंडळां आसतात आणी तांच्या कॉम्पिटिशन आसता आनी ते कॉम्पिटिशन हें करून तेका प्रायजीस दितात आनी तें एक खूब बरें सगळ्यां लोकांक एक उमेदीचे वातावरण निर्माण करता तशेंच होळी सुद्दां तशीच बऱ्या रितीन सॅलिब्रेट केल्ली जाता होळिकय होली का दहन आनी मागीर रंग पंचमी दिसा सगळ्यांक रंग लावप आनी रंग खेळप ही गोश्ट बार्देज तालुक्यान बऱ्या पैकी जाता पण बार्देज तालुक्यांतलो बार्देज तालुक्यांतलो न्हय तर गोंयातलो मुख्य सण म्हणजे गणेश उत्सव गणेश उत्सव हो सण गोंयांत खूब मोट्या प्रमाणान साजरो केलो जाता गणेशाच्यो सुंदर व्हडल्यो व्हडल्यो प्रतिमा तयार करून तांचें पुजन करतात आनी गणेश उत्सवाची सुद्दां आमच्या गोंव्यांत बार्देज तालुक्यांत बऱ्या पैकी खूब मंडळां आसा आनी हीं मंडळां वों ह गणेश उत्सव खूब पयलीं पसून जे गणेश उत्सव सुरू जावचे पयलीं पसून बरे प्लेनींग करून ते सादरी करतात ठरावीक हेची जे हे आसात ते तांकां कण्टिन्युअस वार्शीक परंपरे प्रमाणें ते हे साजरो केल्लो जाता म्हापशां हेरांतले आनी एक स्पॅशल फेस्टिवल म्हणजे आमचे हे मिलाग्रीस फेस्त मिलाग्रीचें फेस्त हे खूब प्रसिद्द आसा आनी मिलाग्रीनचे फेस्ताक अलूट गर्दी जाल्ली आसता मिलाग्रीचे फेस्ता खातीर सबंद त्या वाठारांत इवन कितलेशेंच स्टोल्स कितलेशेंच तरी हाचीं फर्निचर्चीं दुकानां आनी अश्या रितीन ताचें पांच स दिसाचो तो कार्यक्रम आसता आनी क्रिश्चन बांदव तशेच हिंदू बांदव सगळें हें बऱ्या रितीन मनयतात तर आनी एक म्हणजे जात्रा हें एक प्रकरण जत्रा म्हणजे हे जे दशअवतारी खेळ बी आसता हे जात्रा सुद्दां हांगा गोंयान बऱ्या रितीन मनयतात आनी हांगा म्हापशां शहरान बोडगेश्वराची जात्रा ही एक भयंकर फॅमस अशी जत्रा वा एक जात्रा आसा बोडगेश्वर टॅम्पल आसा हांगा आनी थंय ही जात्रा सादरी केल्ली जाता आनी थंय सुद्दां एक असोच पांच स दिसांचो तो सबंद योव्न तो व्हड्डा शुशोब बी करून आनी थंय सगळो लोक आनंदान ती जात्रा करता अश्या रितीन बार्देज तालुक्यान हे सगळे सण बऱ्या रितीन मनयले जातात